नाइनटिन फेब्रुवारी टुथावजेन्ड सेभेन फाइभ जानुवारि टुइन्टि फन्द्र सिक्सटिन अक्ट'बर टुथाउजेन्ड टुइन्टि सेभेन नबेम्बर टुथाउजेन्ड थ्रि टुइन्टिनाइन डिसिम्बर टुइन्टि टुइन्टिवान